سرفنگ اور میرے ذہنی اور جسمانی صحت کو بہت متاثر کرتی ہیں اگر میں جسمانی صحت کی بات کروں تو سرفنگ کرتے وقت اگر میرا پیر پھسل گیا یا تو پھر زیادہ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے میری بدن میں اور جسمانی جسم میں بہت درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر میں ذہنی اس کی بات کروں تو درد کی وجہ سے میرا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہوتا مجھے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ سرفنگ ہمیں وقت سے کرنا چاہیے اور کبھی کبھی کبھی کبھی ایسے کرنا چاہیے اور دن میں ایک مرتبہ کرنا چاہیے ہمیشہ اور بار بار سرفنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سرفنگ کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی صحت دونوں ہی متاثر ہوتی ہیں اگر ذہنی اور جسمانی صحت دونوں ہی متاثر ہو گئی تو پھر زندگی میں اچھا نہیں لگتا یعنی ایسا مزہ نہیں آتا جینے میں